आमचो नेता आसा तो आमकां सगळ्या बारीक सारीक कामाक पावता लोक आपले कसलेय त्रास आसा ते घेवन गेल्यार तो केन्ना ना म्हणना ताका आपल्या वाठारांतले लोकांची परिस्थिती खबर आसा ताका लागून तो मदत करता भुरग्यांचे शिक्षणाक आपूण जावन पयशे दिता स्कुलां स्टार्ट जाता तेन्ना बॅगां वांट्टा पुस्तकां वांट्टा आनी गरजेचें सामान दिता वाठारांत कसलीय कार्यावळ आसल्यार आपली हजेरी लायता येनासतना केन्नाच रावना वाठारांचे तरणाटे भुरग्यांक तो कामाक लायता नरकासुराचे टायमार तो डोनेशन